हलो पेड़ पौधा जो है ऑक्सीजन देता है पेड़ पौधा बहुत लगाते हैं हम लोग पेड़ पौधा जो है छोटे छोटे पौधा लगाते हैं छोटे छोटे पौधों को सींचते हैं सींचने के बाद जो है जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है कहीं अगर जाना पड़ता है हमको कहीं भी जाना पड़ता है तो हम जो है उसको किसी घर को सौंप कर आते हैं कि पौधा को पानी मिले पौधा जो है सूखने न पावे वह उसको जो है सिंचा सींचना सींचना सींच कर तैयार करना है तो जो है उसमें खाद पानी हमेशा तीसरे चौथे पाँचवे छट्ठे लोग देते हैं पानी से पौधा बढ़ता है पौधा ऑक्सीजन देता है ऑक्सीजन में उसका जो है उसको कटाई छटाई करते हैं कटाई छटाई करने के बाद जो है उसको जो है लडुआ खुश होता है जब हम देखते हैं फिर कोड़ाई छटाई करते हैं इसी तरह से काम चलता है कभी भी अब जाना पड़ता है बाहर तो उसको जो है किसी को सौंप देते हैं सौंप कर चले जाते हैं दस दिन पाँच दिन एक महीना के लिए तो वह घर से घर से लोग जाए आठ दस से लोगों सींचते हैं सींचने के बाद जो है तैयार होता है फिर अलग अलग लगाते हैं बाहर लगाते हैं रोड पर लगाते हैं और खेत में लगाते हैं खेत में लगा कर वह तैयार करते हैं तैयार करने के बाद जो है खाद पानी और कटाई छटाई यह किए जाते हैं करने के बाद जो है उसको बड़ा होता है तो फल देता है और फूल देता है देवी देवतन को चढ़ाने के लिए पेड़ जो है फल देता है फलदायक वृक्ष लगाते हैं तो फल देता है उसके बाद जो है आप कौन हैं खाते हैं हम लोग और देश तो गाँव भर को खिलाते हैं और जो है खिला कर जो है उसी के कुछ फल बेचते हैं करते हैं फूल पत्ता बेचते हैं इसब कार्यक्रम होता है इसके बाद जो है अनिकेत हैं तो फिर यह भी काम की है फल भी खाने के काम देता है

पौधों को कीटाणू वाला जो है दबा दारू भी छीटते हैं हम लोग दवा दारू छीटने के बाद

तना और पत्तियों को नीचे जो लटका रहता है उसको काटते हैं काट कर छाँट कर सही रखते हैं फूल पत्ता भी लगाते हैं हम लोग फूल पत्ते से जो है सुगन्ध मिलता है सुगन्ध मिलने के बाद जो है

देवी देवता को चढ़ाते हैं हम लोग यह यह काम जो है पौधा का होता है इसलिए जो है हम लोग अधिक से अधिक पेड़ का पालन करते हैं उसके बाद जो है दोनों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो बाहर जो है हमलोग किसी को सौंप कर जाते हैं कि इसका देख भाल सूखने न पावे पानी दें खाद दें कोड़ाई करें उसको जो है यही काम है